हैल्लो बस ठीक और सना तू नन्ने ठीक ऐ नी मैं यरा पैंथल गै ऐ आऊं हां चल ठीक ऐ ते ज'न्ने आं दिक्खनेआं कनेह् कटदा कनेह् क नेईं कटदा लग्गी जाने कोई पंज दस मैंट लग्गी जाने मिगी ठीक ऐ फ्ही तां ने चल ठीक ऐ फ्ही चलने आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ